देखा जाए के जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होता है तो सबसे पहले उसको उसकी जो छ है उसको जो दूध पिलाया जाता है वो छ महीने तक कि उसकी माँ का ही पिलाया जाता है उसके बाद में उसको खाना खिलाया जाता है उसके बाद में उस बच्चे को उठना बैठना जो करना है सिखाया जाता है तो पहला जो विद्यालय होता है उसका उसका परिवार ही होता है उसको जब तक वो एक बोलने लायक या फिर कहीं जाने लायक नहीं हो जाता तब तक उसको घर में ही शिक्षित किया जाता है पहली बात दूसरी बात ये हो जाती है कि जो नवजात शिशु होता है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है उसके बीच में क्या होता है के बहुत सारे त्यौहार मनाया जाता है उसकी मम्मी का माथा धुलाया जाता है और वो जो बच्चा होता है उसके लिए घर में पूजा कराई जाती है उसका नामकरण किया जाता है जब उसका नाम और सब रख देते हैं तो उसकी खुशी में जो लोग होते हैं जो जब वो पैदा होता है अगर लड़का पैदा होता है तो थालियाँ बजाई जाती हैं घर में गली में ये सारे काम किए जाते हैं